हमसब जे गीत प्रस्तुत करै छी ओ खासकऽ समयसँ निर्णय लै छिए जे एखन कोन समय छै जेना एतऽ मिथिलामे चैतके समयमे चैतावर होइ छै ओ एखन चैता गाएल जाइ छै होलीसँ पहिले फगुआके गीत गाएल जाइ छै दिवाली छठिमे दीपावली छठिके गीत होइ छै तेँ समयपर हमसब चयन करै छिए जे एखन कोन गीत सुनी आओर कोन गीत गाबी रिकॉर्ड करऽके लेल हमसब एकटा टेप रिकॉर्डर छै ओहि टेप रिकॉर्डरपर गाना गएलहुँ आओर ओकरा रिकॉर्ड केलहुँ फेरो सुनलहुँ ओहिसँ पता चलै छै जे जे हम गएलहुँ से बढ़िआँ गएलहुँ या नहि गएलहुँ आओर समय एखन जे छै उपयुक्त ओहि समयके अनुसार गीत राखल गेल छै ओकर राग होइ छै रागिनी होइ छै आओर ओहि समयके राग रागिनीसँ जेना सुबहमे अगर गीत गेबै तऽ भैरव रागमे गेबै भैरवी रागमे गेबै शाममे अगर गीत गेबै तऽ ओकर राग छै चन्द्रकौश छै मालकौश छै तेँ समयसँ राग चुनै छी आओर ओहिसँ जे समसामयिक गीत छै से प्रस्तुत करै छी